गामि ओनसोलावथ' अनेक साबसिनानो जायो खेलाफ्रा रंजानाय बाजानाय बयबो सिना जाना जाहैबाय सापर्त खालामनाय जाबाय बेफोरबायदि जायो आरोखि अनेक बायदि बायदिनि रंजानाय जायो जेरखम जोङो गेलेनाया जों माबेयाव गेलेनाय जायो गामि रंजानायाव आमथिसुवायाव जों रंजानाय जायो आरोखि आमथिसुवायाव जोङो बिदिनो फुतबल गेलेनोसै फुतबल गेलेनाया बोरायफोरजों सेंग्राफोरजों बिदिजों गेलेनोसै रंजानोसै देरहानोसै जेन्नाया थाखायो देरहानाय जेन्नायफ्राथ' बिदिनो हिनजावफ्रा सोरबा माबा गेलेनोसै खारनाय बारनाय खारनाय बादि बिदिनो बुरैफोर इनत्रेस्तिं नायनो मोजांबो नुयो आरोखि ओमफ्राय सोरा बान्था होनोसै अन्नानै बेफोरबायदि आरोखि गामि ओनसोलाव आंनिखौ बाख्नाय जायो आरोखि माने अनेक साबसिन नुहरो आरोखि आं गोदो जोंबो गेलेबोबायमोन्ना गामियावनो आं सासे जाहैबाय गामि जायगानि मानसि माबायदि मोनलाय मोजां मोनो गामियाव गेलेबा बेफोरबायदि आरोखि अनेक साबसिन मोनो आरोखि आं गामि गेजेराव गामि ओनसोलाव आं गेलेबा रंजानाय बाजानाय जों ओरै गामियाव बैसागु जानाय बेफोरबो रंजानाय खेलायाव होनबा बिदिनो आरोखि जोङो भलिबल गेलेयो बेलासिफ्राव एखम्बा बिदिनो बेलासि जाबा फुतबल गेलेनाय जायो बेफोरबायदि आरोखि दा किन्तु इसे खम जाबाय आरोखि गेलेलायग्राफ्रा माने गोदोनि माने गावबा गाव बेस्त'बो थाबाय खायफा सम मोनला मोन बेफोरबायदि आरोखि दानि उननियाव जेनेरेसनफ्राथ' खमानोसै बांद्राय गेलेनाय नुला आरोखि बांसिन बा गेलेया होनबा बे ससियेल मिडियाव थाबाय गेम गेलेबाय बेफोरबायदि आरोखि बेफोरखौ बोखांफिन्नांगौ आरोखि ना माने देखायलांनांगौ आरोखि गथ'फोरखौबो लालांनांगौ होमबासो बिसोरबो साहसबो जागोन गेलेनोबो इनत्रेस मोनगोन गामियाव रंजानाय बाजानाय बेफोरबायदि आरोखि